हमसभ समस्तीपुरमे अथीके खेती करै छी खेती कृषि करै छी यऽ किसान छी किसानमे हमसभ उपजाबै छी रहऽ दिऔ जे मक्का उपजाबै छी मक्कामे आलू लगा दै छिए आलू लगा देलहुँ ओहि खेतमे गोबर दऽ दै छिए गोबर कट्ठामे पाँच ट्रेलरके गोबर दऽ देलहुँ जादा नहि होइ छै गोबर देलाके बाद ताहिके बाद पाँच छओ किलो खाद भी दऽ दै छिए ओहिमे डी ए पी पाँच किलो पोटाश एक किलो युरिआ ओहिमे दऽकऽ ओकरा लगा दै छै बहुत किसान एहिपरमे बहुत किसान हमरासभके इहाँ छथि जे पचिस पचिस किलो खाद दै छथि खेतमे तब जाकऽ आलू आओर मक्काके खेती लगबै छथि लेकिन हमरा से ओतेक नहि फुराइत अछि बहुत तऽ हमसभ हौए पाँच किलो डी ए पी पाँच किलो पोटाश दऽ कऽ खेतमे मक्का आलूके फसल करै छी आओर रहल मक्का आलूके फसिल ओतबेमे रहऽ दिऔ उपरसे एस्प्रे दुइगो दऽ दै छिए एस्प्रे देलाके बाद आलूके फसिल नीक भऽ जाइए नीक भऽ जाइए ताहिके बाद आलू निकालि लै छी आलू निकललाके बादमे मक्का रहऽ दिऔ जे कट्ठामे क्विण्टलके एवरेजमे डेढ़ो क्विण्टलके एवरेजमे आलू निकालि लेलहुँ फेर ओहिमे डी ए पी दुइ किलो कऽ दऽ देलहुँ डी ए पी देलाके बाद फेर ओहिमे पानी डालि दै छिए पानी डाललाके बादमे फेर ओकरा खाद देलहुँ मक्का भी डेढ़ क्विण्टलके क्विण्टलके एवरेज मक्का आबि जाइए एहि दुआरे मक्काके खेती बढ़िआँ होइए ताहिके बाद रहऽ दिऔ फसिल ओहिसे मक्का उपजि जाइए गेहूँके खेती करै छी गेहुँओमे अक्सर सताइस तेँतिस करै छी ओ खेती बढ़िआँ गेहूँ उपजैए गेहुँओमे पाँच किलोके डी ए पी पोटाश दऽ दै छिए गेहुँओके फसिल बढ़िआँ उपजि जाइए हमरासभकेँ गेहुँओके फसिल उपजा लै छी तब रहऽ दिऔ जे ओहिसे जानवरके भुस्सा जे जानवर पालै छी हम किसान छी जानवर पालै छी जानवरमे भैँस रखै छी गाइ रखै छी गाइमे ओतेक सुविधा नहि यऽ हमरासभकेँ आओर जँ गाइ ताकि बँझापन जादा भऽ जाइ छै ताहि दुआरे हमसभ पशुके रहऽ दिऔ पशुधनमे पानीके ओकरा कएलहुँ पानी आओरमे जानवरके अथी कएलहुँ सभकेँ कऽ धऽ कऽ अपन अथी काम निकालैत रहलहुँ